जी बताइए क्या लेना है बैंगन का रेट देखिए इस समय है अट्ठाईस रुपए किलो अट्ठाईस सौ रुपए प्रति कुंटल है इस समय नहीं इतना ही पड़ता ही है देखिए क्योंकि किसान हैं ना भाई वो लोग आते हैं कह रही हैं आप चलिए कुछ कम में कर देते हैं छब्बीस कर देंगे आपके लिए लेकिन इससे कम नहीं हो पाएगा नहीं पच्चीस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी लगेगा ना हम पच्चीस नहीं दे पाएंगे आपको आप बेचिए तीस बेचिए अट्ठाईस बेचिए बत्तीस बेचिए चालीस बेचिए क्योंकि हम भी ल छब्बीस से नीचे नहीं पड़ेगा आपको गोभी ले लीजिए देखिए ये दस रुपए है ये बीस रूपए है जो जितना बड़ा है वैसे है बताइए कौन सा लेंगी आप दस वाला लेंगी पंद्रह वाला आप ले लीजिए कुछ कम कर देंगे ले लीजिए आप तब आठ रुपया में ले लीजिए ये वाला तो पचास आप ले लीजिए अभी हम दे देते हैं आपको भैया थोड़ा इनको गोभी बिन दीजिए और बताइए आप क्या लेंगी आपका बैंगन हो गया गोभी हो गया छेमी है ले लीजिए छेमी आपको हम सस्ता लगा देंगे देखिए छेमी इतना पचास आप रेट क्लियर कर लीजिए क्योंकि देख रहें सब में घटा रहीं हैं पचास में है बोलिए तो तौलें नहीं तो फिर अर ये सब में घटा रहीं हैं इसमें नहीं घट पाएगा ना ये पचास लगेगा आपको बीस में नहीं हो पाएगा हाँ तो बीस केजी हम आपको दे सकते हैं और बताइए क्या लेंगी और प्याज उवाज ले लीजिए प्याज इस समय हम देखिए दे रहे हैं पैंतालीस रुपए और दुकानों पर जाएंगी तो साठ रुपए मिलेगा क्योंकि मेरे यहाँ स्वयं का उगता है उगता है मेरे यहाँ तो हम तो आपको कुछ कम लगा रहे हैं पैंतालीस में लगा रहें आप ले लीजिए चलिए अच्छा ले लीजिए आप तीस में ले लीजिए अब आपको हम दस रुपए घटा दे रहे हैं चालीस बता रहे हैं दस कर रहे हैं ठीक है भैया तौल दीजिए उनको दस किलो थोड़ा सा चलिए अच्छा नमस्ते कहते हैं यदि आपसे बाद में फिर मुलाकात हुई और सामान लीजिएगा